बागवानी बाड़ीमे करै छी आँगनमे भी करै छिए आओर छतपर भी मट्टी भरिके आओर बाल्टी सबजे टुटि जाइ छै बाल्टीसबमे भी मट्टी भरिके मगमे भी मट्टी भरिके हम लगा दै छिए ओकरामे छोटा छोटा फूल बरसातवला छोटा छोटा फूल ओकरामे लगा दै छिए खूब खिलै छै ओ आओर बाड़ीमे लगाबै छी जइसे कि अलान लगा दै छिए अलानमे झिङ्गा कद्दू करैला सीम ईसब आओर बाकीमे साग उग छीटि दै छी आओर ई आङ्गनमे फूलसब लगेलऽ छी अड़हुल गेन्दा ई जड़ाब गेन्दा कनैल जे बड़ा बड़ा फूल सबरऽ उजला फूल पीला फूल गुलाबी अड़हुल लाल अड़हुल सब लागलऽ छै नीलकण्ठ तरह तरहके फूलसब आओर बाल्टीमे भी लगा देलऽ छिए ओकरा बाद सदाबहाररऽ फूल ई छोटा छोटामे शिमला मिर्चरऽ बीज भी छीटि दै छिए तऽ शिमला मिर्च भी हो जाइ छै मिर्ची भी छीटि दै छिए तऽ मिर्च भी हो जाइ छै अदरक लहसुन गाड़ि देलिए प्याजे हल्दी आओर की कहै छै ई करी पत्ताके पौधा तरह तरहके अइसे करि करिकऽ बागबानी छतपर भी लगा दै छिए अइसे करिकऽ मिट्टी भरि भरिकऽ